ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ती बीमारियों के बारे में यह राय है कि इसके बारे में बताना चाहूँगा कि शहर में बहुत ऐसा प्रदूषण होता है गाड़ी चलता है प्रदूषण बहुत ज्यादा आ जाता है इसके लिए भी बीमार आदमी पड़ जाता है बाहर में खान पान अच्छा नहीं मिल पता है इसके लिए भी बीमार आदमी पड़ जाता है जैसे बीमार आदमी इसलिए पड़ जाता है कि जैसे मसाला कोई भी हो अच्छा अगर खा रहे है बीमार आप नहीं पड़ेंगे जैसे मसाला गड़बड़ मिलेगा इसके लिए कभी आदमी भी बीमार पड़ता है और कहेंगे की जैसे खान पान तेल हो तो तेल हर जगह देखते ही रहता हूँ मैं की डुप्लिकेट तेल आता है और ये तेल खा कर इंसान को बीमारी बढ़ जाती है जैसे हार्ट बढ़ जाती है सुगर बढ़ जाती है नस का प्रोब्लम भी बढ़ जाता है और लीवर का प्रोब्लम हो जाता है ये सब बीमारी के लिए हम बताना चाहूँगा की ये बीमार न हो इसलिए सुझाव देंगे की ये दवा क्षेत्र में नहीं मिलता है तो हम क्या करते है अपने हम लोग भी बिहार से आते हैं तो हम बिहार में ग्रामीणों को भी बताते है कि बीमार न हो इसके बारे में बताता हूँ कि मसाला हम लोग भी खाते हैं अपने घर में तो ये दो तरह के मसाला होता है मसाला जैसे हम लोग भले पीसे पिसाए हुए में के मसाला खाते हैं जैसे आटा हो तो वो भी गाँव भर में देखते हैं कि पत्थर के चकट चाकर में पत्थर पर में पिसाया जाता है तो वो तो वो पत्थर भी पीस के वो जो है आदमी यही खाता है तो वो भी बीमार ही पड़ जाता है लेकिन आटा को पिसाया जाता है वो बगट से अगर पिसाया जाये तो वो आदमी स्वस्थ रहता है और तेल के बारे में बता दें कि हम लोग तेल अगर अच्छा खाते हैं तो राइस ब्रैन तेल खाते हैं तो ये चावल का बुरान से निकला जाता है और ये तेल बहुत ही सुपर होता है कि कि क्योंकि हम लोग खाते हैं इसमें झाग तक भी नहीं आता है ये तेल कम जलता है और लीवर के लिए बहुत ही अच्छा तेल माना जाता है आदमी बीमार क्यों पड़ जाता है अच्छा खाना नहीं खाने से बीमार पड़ जाता है अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पाता है हम हवा हवा के लिए इसके लिए स्वास्थ्य के लिए चाहिए क्योंकि हवा में इंसान को सांस लेने में बहुत ही अच्छा लगता है तो इसके लिए सरकार ने हर जगह जगह पर पेड़ लगाया जाता है जो आदमी बीमार न पड़े अच्छा वातावरण रहे इसके लिए आदमी स्वस्थ रहता है काफी हम लोग बताना चाहूँगा की इसके बारे में जो हम लोग अपने गाँव में बहुत अच्छी तरह से स्वस्थ रहते हैं और इंसान बीमारी से जूझ रहा है लेकिन स्वास्थ्य अगर अच्छा रहे तो बीमार नही पड़ पाएगा कारण होता है बीमार होने का कारण है जो शरीर पर इंसान ध्यान नहीं देता है खाने का टाइम भी होता है तो खाने का कुछ टाइम बनाया जाता है इंसान को खाना चाहिए सुबह आठ बजे नाश्ता कर लेना चाहिए अच्छा खाना नाश्ता करना चाहिए जो बारह उसके बाद नाश्ता के बाद बारह एक बजे के बीच में आप भोजन कर सकते हैं अच्छा भोजन कीजिए स्वस्थ रहीएगा एच गड़बड़ खाना खाना से स्वास्थ्य गड़बड़ा जाता है आदमी को अभी देखता हूँ अस्सी प्रेसेंट सौ प्रसेंट में से अस्सी नब्बे प्रसेंट आदमी बीमार ही रहता है और मैं ये भी जनता हूँ कि अपने भारत में बहुत ही बीमारियों से जूझ रहा है तो इसके लिए सरकार बहुत ही अच्छा दवा भी निकाला जाता है लेकिन दवा अच्छा नहीं मिलने के कारण आदमी मर जाता है और इसी तरह से स्वास्थ्य बनाकर अगर रखे तो अपने शरीर पर आप ध्यान रखे तो स्वास्थ्य अच्छा रहता है बनाया रहता है